जैसे पेट खराब होइ छै तऽ हम लोग खिचड़ी बनाकऽ दऽ देलहुँ चाहे बच्चाके होइ चाहे सयानाके होइ खिचड़ी बनाकऽ दऽ देलहुँ तऽ कहबै पेट बैठि जेतहु खा ले आ सर्दी खाँसी होइ छै तऽ काढ़ा बनाकऽ देलहुँ तुलसी पत्ता ओहिमे दऽ देलहुँ ओहिमे दालचीनी दऽ देलहुँ ओहिमे लौङ्ग दऽ देलहुँ ओहिमे ई गोल मरीच दऽ देलहुँ तऽ ओ काढ़ा कनि कड़ा होइ छै तऽ खाँसी कनि कम भऽ जाइ छै आ जब दम वम फुलऽ लागै छै ज्यादे तऽ नमक ओकरा नमकवला सामान कम कहलहुँ खाइ लेल आ ओहिमे तऽ काढ़मे हम लोग भी अथी दऽ दै छियै मधु भी दऽ दै छियै मधु भी दऽ दै छियै तऽ ओ काढ़ा कनि ओकरा बढ़िआँ भेलै आ तकर बाद आ सर्दी खाँसी होइ छै तऽ चावल बेसी नहि देलहुँ रोटिए खिलेलहुँ कहलहुँ कि नहि खो चावल से रोटी खेमे तऽ खाँसी नहि होतौ आ दम भी नहि फुलतहु आ मीठा खाना नहि दै छियै आ जकरा चीनीके बीमारी भऽ गेल तऽ चीनी नहि देलहुँ हल्का नमक दऽ के चावल भी नहि खिलेलहुँ आ नमक हल्का दऽ के ओकरा खाना बनेलहुँ ओही कहलहुँ खो काहे चीनी नहि होतौ शुगर न हो जाइ छै तऽ चीनी नहि होइ छै आ ओही बीमारी हो जेतै बीमारी हो जेतै तऽ बिमारीके ढेर इलाज छै मगर टाका पैसा रहत तब ना हम ओतेक इलाज कराएब कहलियै जङ्गली तङ्गली हम लोग दवाइ दऽ दै छियै तब देखै छियै नहि होइ छै तऽ भगवानके नामसँ नहि होइ छै तब डॉक्टर वैद्य करै छियै डॉक्टर वैद्य कयलहुँ तऽ जहाँ तक टाका पैसा रहल तहाँ तक इलाज केलहुँ आ भगवानके नाम लऽ के ठीक भऽ गेल तऽ बहुत अच्छावला बात भेल किया सर्दी खाँसीके तऽ वही दवाइ छै